हीअं त असांजे जीवन में पौधे फूल फल सब्जी जो ॾाढो महत्व आहे ऐं असांखे पंहिंजे घर में पौधा फूल फल सब्जियूं लॻाइणा खपनि छोकि शयूं सभु असांखे पंहिंजे फ़ाइदे लाइ कोई नुक़सान वारी शयूं कोन्हे आहिनि जीअं कि पौधनि मां असांखे तरह तरह जूं असांखे पौधनि मां ऑक्सीजन मिलंदी आहे असां उन सां स्वस्थ रहंदा आहियूं ऐं थोरो सुठो महसूसु थींदो आहे फूल असां तरह तरह जा लॻाईंदासीं त असांखे पंहिंजे ते भॻिवाननि ते चाढ़े सघंदासीं असांखे ख़ुशी महसूसु थींदी असां पंहिंजे घर जा फूल फ्रेश भॻिवाननि ते चाढ़े आहिनि कोई हो कोन्हे ऐं फल असां तरह तरह जा लॻाए फ्रेश पंहिंजे घर वारनि खे ॿारनि खे खाराईंदासीं त उहो बि स्वस्थ थी रहंदा सब्जियूं तरह जूं जूं लॻाए उॻाए करे पंहिंजे घर जूं घर वारनि खे खाराईंदासीं त हुननि खे बि सिहतमंदि रहंदियूं कोई नुक़सान वारी शयूं कोन आहिनि इहे करे सभिनी खे सभिनी खे इहे तरह तरह जूं घर में पंहिंजे घर में सभु तरह तरह जूं फूल फल सब्जियूं ॾाढियूं खपनि फ़ाइदे वारियूं हूंदियूं आहिनि